आङो मोननैबो रोखोमनि ओंख्रिफोरखो संनो गोरों गोरलैयै संनाय जा एबा गोब्राबै संनाय जा बे मोननैबो रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ आङो संनानै जानो हायो जेरैहाय गोरलैयै संनाय ओंख्रिफोरा जाबाय नाजों मैथाजों नाजों अमा बेदरजों नाजों टमेट'जों नाजों थायगिथजों आरो बिदिनो दाउजों आलुजों जोगोनाथजों दाउ बेदर एबा अमा बेदर आरो बयनिफ्रायबो गोरलैसिन ओंख्रियानो जाहैबाय जारि बिलाइजों दाउ बेदर रोसि फुदुंनाय बेफोरबायदिनो आङो गोरलै ओंख्रिफोरखौ संनानै जानो हायो आरो बिजों लोगोसे आङो गोब्राब ओंख्रिबो संनो हायो जेरै नार्जि अमा अनला दाउ सबाइ दाउ बेफोरबायदि ओंख्रिखौ आङो सङो बेफोरबायदि ओंख्रि संनायाव एसे गोब्राब जेरैहाय नार्जिजों अमा बेददजों संनोब्ला जोङो अमाखौ बाजारनिफाय बायनानै लाबोबाय अमा बेदरखौ बेनिफ्राय जोङो नार्जिखौ सायबाय सायनानै दैयाव एसे सोमबाय आरो बेनिफ्राय सुखांनानै खारै होनानै दोआव जानबाय खारैखौ नांजासे होनानै नार्जिया जेब्ला गिलिनाय सम जायो सागंजों साबाय बेबायदिनो बेखौ साखांनानै खांनानै दोननानै जोङो अमा बेदरखौ थाव सेरबाय एवबाय एसे मोनजासे एवबाय बेनि उनाव जोङो नार्जिखौ होसनबाय बेबायदिनो जोङो गोबावै गोदौहोनानै जोङो नार्जि ओंख्रिखौहाय जेब्लानाखि जाजानाय सम जायो साखिनानै खांबाय अब्लानो नार्जि ओंख्रिया जानो गोथाव जायो आरो बेबायदिनो अनलाजों दाउजों संनायावबो जोङो सिगाङावनो दाउखौ सिथारनानै गोदानानै लाबाय आरो बिनि उनाव जोङो अनलाखौ माइरंखौ सोमनानै गुन्दै खालामनानै लाबाय दाउ बेदरखौ जोङो एवबाय सुखांनानै एवनानैहाय जेब्ला दावा मोनहां मोनहां जाबाय अब्ला अनलाखौ आखाइ फारसेजों होनानै आखाय फारसेजों खोरस्लि लानानै एरबाय थाबाय अब्ला अनलाया फिथर जालिया दाउजों आरामसे गोबावैनो गोदौहोनानै मिलायहोनानै बेबायदिनो जाजानाय सम जाब्ला संख्रि साखिनानै खांबाय बेबायदिनो अनला ओंख्रियाबो जानो गोथाव जाबाय आरो बिजों लोगोसे जोङो सबाइजों दाउजों जानायावबो दाउ बेदरखौ जोङो सिगाङावनो सिथारग्रोनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो सबाइखौ एवबाय एवनानै हुख्रेमनानै लाबाय खुखांनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो थौवाव जाननानै थौ एबा दोआव जाननानै जोङो बयेल खालामनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय जोङो जेब्लानाखि दाउ बेदरखौ एवबाय मोननायनि दै होबाय दान्दिसे एवखांनानै दै होखांनानै जोङो सबाइ रुनानै लानायखौ दाउ बेदराव होसनबाय बेबायदिनो गोबाव गोदौहोनायनि उनाव जोङो गोथाव खालामनो थाखाय जोंनि बारियावनो मोननाय गंगार धुन्दिया बेफोरखौ जोङो होनानै जोंनि ओंख्रिफोरखौ रोसिगोनां रसगोनां गोथाव खालामनानैहाय जोङो संख्रि साखिनानै खांबाय बेखौनो आंनि नखरनि मानसिया बिराथ गोथाव होननानै जायो बिराथ जानो मोजां मोनो बिसोरो बिखौ जानानैनो जोबोद रंजानाय मोनो आंबो बेफोर ओंख्रिखौ संनो रोंनायनि थाखै आंबो बिराथ गोथाव मोनो रंजानाय मोनो